हँ हमरा पालतू जानवर बढ़िया लगैछ अति सुन्दर लगैछ तऽ हम जे छै कुत्ता पाल पोसने छी कुत्ताकऽ पोसने छी कुत्ताके खाइ लऽ दै छी कुत्ता हमरा लिए बहुत अच्छा आओर व्यवहार करैए अच्छा एगो जानवर ओकरा मानल जाइए हमही नै बल्कि पूरा दुनियामे कुत्ताक जे छै एगो पालतू जानवरके रूपमे अच्छा मानल जाइए हम जे छै कुत्ताकऽ जब खाना खाइ छी तऽ ओकरो हम खियाबै छी ओ जे छै हमर द्वार दरवाजाके रखरखाव देख देख देखदारी करैए ऊ एगो समझियौ चौकीदारके भाँति हमर काम करैए राति बिराति निचैनसऽ हम सुतै छी अपन घरमे टेन्शन मुक्त भए कऽ निफिकिर भए कऽ कुत्ता हमर जे छै द्वारपर पड़ल रहैए सुतल रहैए कोनो तरहके चोर चोहार उचक्का आबैए हमर कुत्ता झटसऽ उठिकऽ ओकरापर दौड़ल आओर भौङ्कलक चोर उचक्का सब भागल तब हमरो आरके जागलूँ जे ई के छियै के एलै तऽ पता चलल कोइ कोइ जे छै अन्जान व्यक्ति आयल रहै तऽ जे छै फेर हमरा आरके जायके सुति रहलूँ तऽ पालतू जानवर जे छै पालनाइ एतेक सुन्दर छै सबकऽ पालना भी चाही केकरो केकरो नै पसन्द रहै छै जे पालतू जानवर की कुत्ता बकरी पोसबै कुत्ता आर जे छै एन्ने पेशाब करि दै छै एन्ने गन्दगी करि दै छै तऽ कोनो व्यक्तिके जे छै नै नीक लागल लेकिन हमरा तऽ बढ़िया लागल किए कि हमर देख देखदारी करैए देखरेख करैए हमर चौकीदारके काम करैए तऽ हम किए नै पोसब कुत्ता पोसने सबके चाही सबकऽ जरूरतके ई पालतू जानवर भेलै एकरा सब आदमीकऽ पोसैके चाही